नीक कलाकार बनऽके लेल किछु प्रयास लोकके करऽ पड़ै छै आओर जेना पढ़ाइएके विषयमे हम किछु बनऽ चाहै छी तऽ हमरा भोर सँ भोर उठिके हमरा पढ़ऽके हैत हमरा प्रयोग करैके हैत किताबके तखने हम नीक विद्यार्थी चाहे हम नीक स्टूडेंट किछु हम बनबै आओर चाहे हम कोनो गीतेमे सङ्गीतेमे किछुमे हम बनऽ चाहब तऽ ओइके हम कलाकारे हम बनऽ चाहब तऽ ओइके हम प्रयोग करबै गीतके ओइके हम दिन राति ओइके हम मेहनत करबै तहने हम नीक कलाकार बनबै आओर ई पढ़ाइ लिखाइके लेल किछु करहे पड़ै छै तहने लोक नीक पबै छै समयसँ लोक उठिकऽ किताबके लोक पढ़तै आओर नीक प्रयोग करतै तहने लोक नीक सफल होइ छै ई चाहतै जे हम नीक बनि जाइ आओर नीक पोस्टपर भऽ जाइ आओर किताब हम छूबो नहि करी